ठीक नमस्कार यौ बच्चा तऽ अहाँक कमजोर छथि तऽ एहि परिस्थितिमऽ अखन क्लास ढङ्गसँ चलि रहलै यऽ आ कमजोर बच्चासभ पर ध्यान हमसभ देनय छियै जे ओ इम्प्रूव करऽ तऽ एहन नहि हेतय जे अखन नहि लि छुट्टी लयतियै हाँ एहिमे तऽ बड़ा असमञ्जसमऽ हम पड़ि रहल थी छी एक तरफ अहाँक समस्या अइ दोसर तरफ बच्चा छै तऽ वच्चा तऽ दुनू आदमीकऽ हमरो बच्चा ओ अहुँक बच्चा ओ दुनूगो आदमी अभिभावक भेलियै ओकर एहन परिस्थितिमे तऽ हमर अनुरोध रहत जे नहि बनयबला अइ तहन तऽ लऽ जइऔ लेकिन सङ्गे रहता तऽ किछु तऽ वर्गक विषय वस्तु पर से अपने गाइड करबनि मैथमऽ देखबामऽ आयल अऽ किछु ओ ई इङ्ग्लिशमऽ सेहो कमजोर छथि तऽ ई दुनू बिषय तऽ एकदम दृष्टिगत छनि कमजोरीमे ओना एवरेज बच्चा छथि आओर सभमे आओर सभ सब्जेक्टमऽ

ओकरा तऽ प्यारसँ बुझायल जेतय जे ये भी करो धीरे धीरे धीरे स्टेप बाइ स्टेप ओ जे कम होइ आदत इएह कयल जा सकैत छै आ ओ करतय घरक अभिभावक करतय कारण बेसी समय तऽ बच्चाकऽ घरमऽ बितैत छै स्कूलक समयकऽ बाद तऽ ओ तऽ अपनेसभ करबय एहिमे तऽ हमरा सभक ध्यान तऽ एतय रहयए जे बच्चा ओतय नहि मोबाइल यूज करऽ

नहि नहि आयल जाउ नओ साढ़े नओ तक हम पहुँचब लेटेस्ट तऽ अबिऔ अपने रखैत छी